बेरोज़गारी अॼ जी तारीख़ में हिकु ॾाढो वॾो मसइलो थी रहियो आहे बेरोज़गारीअ सां ॾाढियूं ई परेशानियूं थी रहियूं आहिनि जेके पाण विचारा बेरोज़गार आहिनि उन्हनि जे परिवार खे बि ॾाढो मुश्किलातूं सहणियूं थियूं पवनि उन्हनि जे ॿारनि खे सुठे स्कूल में दाख़िला नथी मिले छाकाणि त फीस स्कूल जी एॾी वधियलु आहे त कोई कीअं भरींदी फीस त जीअं ई असां ओ कोरोना पीरियड पूरो थियो तीअं खां बेरोज़गारी असांजे शहर में घणी वधियलु आहे बेरोज़गारी जो कारण ई इहो आहे त इल्मु ॾाढो घटि आहे जे इल्मु घटि हुअण जे करे उहे सुठियूं नौकरियूं नथा करे सघनि पंहिंजे परिवार खे सुठो पालनि पोषणु नथा करे सघनि इल्म जी फीस बि एॾी आहे जो उहे भरे बि नथा सघनि त मुंहिंजो विचार इहो आहे त असांजे भारत सरकार खे घटि में घटि इल्मु लाए त अहिड़ो कुझु करणु खपे जो ॿीं जनरेशन आहे जेका ईंदड़ पीड़ी आहे हुनखे इल्मु वठण में काई तकलीफ़ न अचे जेकर इल्मु वठण में उन्हनि खे तकलीफ़ थी अचे त उन्हनि खे अॻियां हली उन्हनि जी इल्म ई सुठी ना आहे त सुठियूं नौकरियूं नथियूं मिलनि जे सुठियूं नौकरियूं नथियूं मिलनि त बेरोज़गारी वधंदी थी वञे ऐं सिर्फ़ु इन बेरोज़गारीअ जे करे शहर में चोरी चकारी गुंडा गर्दी घणियूं ई ॻाल्हियूं आहिनि उहे वधंदियूं थियूं वञनि त इएं जीअं ई न वधनि इन करे असांजे भारत सरकार खे इहो ध्यानु ॾियणु खपे के हिननि खे इल्मु फ्री रखणु खपे जे इल्मु फ्री हूंदी त ई ॿार सुठो पढ़ी सघंदा सुठी नौकरियूं करे सघंदा त शायदि असांजे देश खे बेरोज़गारु मुक़्ति देश बणाए सघंदा